औ हेलौ औ साफाथिया गोरोन गोरोन्थि दङ दंनाया नांगौमोन नामा दामा बिदिनो जेनेबा आदाकिल' लाबा तुहान्द्रेद बेफोरबायदि आरोना औ औ औ गोरोन्थि दं आरो औ

बिसि बुरजा नांगौ जेनेबा अह दङ अह गासै बिसिबां नांगोन बेना बिदिनो आरायस' ग्रामाव थ्रि हान्द्रेदफोर जागोन खोमा जागोन दे एसे खमाय जागोन एक किजिबा बिदिनो अवान अम बारस' थांगोन आरो औ औ औ जागोन दे एसे खमायजागोन सब्बिस सबबिस्स' जाबाय बिदिनो सारिस'सो खमाय जागोन आरो एसेबाव पन्सास थाखाखौ खमायजाबावगोन खोमा साराय सारिस' दे दे होमबालाय उफाय गैया खमायसां दे होनबा औ साफाथियाहाय साफाथियाथ' साफाथिया डारजिलिंनि दङ औ ए बेथ' एसे दामा बुरजासिन जाबाय एसे बारा बेहा पनसास थाखासो बाराजागोन दानो लांगोन नामा अह जागोन दे दे जागोन होमबालाय दा लांफैदो दे होनबालाय औ बाइ